ہیلو جی الحکمت میڈیکل اسٹور سے بول رہے ہیں جی مجھے کچھ دوائیاں چاہیے تھیں جی امکسکول آپ کا یہ ایپس فائیو ایم جی ہے روٹاوائرس ویکسین یہ ایم ایل فائیو ایم ایل کی ہوگی اور ایک ہے نکوٹین نکوٹین

وہ کب تک اویلیبل ہوگی یہ اچھا تو یہ آپ کے یہاں ساری دوائیاں مل جاتی ہیں انجکش مجھے کچھ انجکشن بھی چاہیے تھے یہ ڈاکٹر طلعت عزیز ہیں جی میرے کو کیونکہ انجکشن کچھ انجکشن بھی چاہیے تھے اسٹاگوٹین اس اور یہ ہے کتنے کی بیٹھےگی ٹوٹل دوائیاں جی کیا

اچھا اچھا مجھے کاسمیٹک بھی دوا کچھ چاہیے تھی کاسمیٹک چیزیں جیسے جیسے صابن ہوا اور فیس واش ہوئے ویسے تو اس کا آتا ہے فیس واش چاہیے مجھے آپ ہوم ڈیلیوری کر دیتے ہیں اس کے اس کے چارجیز کیا ہیں اچھا اچھا آپ مجھے ایک بار اپنا جگہ کا ایڈریس بتا دیں گے تاکہ میں ایک بار آکے میں آپ کو پرسکرپشن دکھا دوں میں ادھر جامع مسجد رہتا ہوں جی ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے